हय आमच्या वाटारांक खूब खाजगी बँकी आसा जशे की एचडीएफसी आसा कॅनरा आसा आदर्श आसा तिरुमला क्रेडीट सोसायटी आसा अश्यो खूब अश्यो बँकी आसात रिणा खातीर तर सगल्यो बँकी तश्यो बऱ्यो आसा आनी म्हाका त्यो बँकाची माहिती आसा किद्या हांव न्ही दोन बँकांनी मेंबर बी आसा सो बँका मेंबर आसा म्हणटगीर बँका बद्दल सगलें इनफोमेशन काडपाकू पडटा न्हू तिरुमाला क्रेडीट सोसायटी हितून ताजेंय म्हाका सगलें माहिती आसा किद्या हांव तितूनय बी मेंबर आसा तांचे इंटरस्ट रेट तेंची बरी आसा म्हळ्या कितें नायन पोयंट सेवेंटी फाय इंटरस्ट रेट दिता तशें त्या क्रेडीट सोसायटी कोणूय मेंबर जावपा शकता तांचे कांय टम्स एण्ड कंडीशनूच ना देन तांच्यो ब्रान्चिंसूय तर खुबूच आसा सामक्यो तेंच्यो सरवीसूय बी खूब बरी आसा ती एक क्रेडीट सोसायटी बरी आसा पूण हांव न्ही एचडीएफसी बँका वांगडा वयतले कारण म्हाज्या बापायन न्ही पयलीं ह्या बँँकान रिणा खातीर अर्ज केल्लो तेंचो जुरूय बी कमी दिसता कमी आसा आनी तेंचे डुरेशनूय बी बरो आसा आतां तिरुमाला क्रेडीट सोसायटी म्हणटा न्ही जाल्या तेंचो जूर जो आसा खुबूच हाय आसा समवेर एटीन टू ट्वेंटी वन परसेंट आसा आनी तेंचे ड्युरेशनूय बीन बरें ना सो हांव ताका लागून एचडीएफसी बँकान वयतलें आनी एचडीएफसी बँक जी आसा ती सरकारी बँक आसा सो सरकारी बँक आसलेल्या कारणान आमी त्या बँकाचेर पूर्णपणे विश्वास दवरपा शकता कितेंय जालें तरी सरकारी बँक केन्ना बुडपाक शकना आनी क्रेडीट सोसायटी म्हणटा न्ही जाल्या तेंच्या हितून मातशें रिस्क आसता की आमी तेंचे पूर्णपणे विश्वास दवरपा शकना किद्याक तेंकां कॉपरेटीव सोसायटी आसता न्ही त्यो आनी बँक म्हणटगीर तेंकां आर बी आय लागता सो आमी खंयच्याय बँके सरकारी बँके आसा तेंचे पूर्णपणे विश्वास दवरून तेंचे कडेन सेंवीगय बरे करपा शकता जावं तेंच्या कडे रिणा खातिरूय बरें बरें आसा आमकां